हम सब्जी लगाते हैं सब्जी के लौकी लगाते हैं भिंडी लगाते हैं नेनुआ लगाते हैं करेला लगाते हैं लहसुन लगाते हैं सब लगाते हैं और खेत को जोताई करते हैं जोताई करने के बाद उसमें बीज डालते हैं बीज डालने के बाद उसमें पौधा उगता है पौधा उगने के बाद उसका झलरा लगाते हैं झलरा के बाद उसमें करेला नेनुआ भिंडी सब निकलता है निकलने के बाद हम बाजार में ले जाते हैं बेचते हैं उसका पैसा मिलता है उसके बाद फिर प्याज भी लगाते हैं प्याज का खेत जोताई करते हैं जोताई करने के बाद उसमें खूब बढ़िया कियाई बना के और उसको कुदार से खींच करके प्याज लगाते हैं प्याज लगाने के बाद फिर उसमें दूसरे दिन पानी देते हैं पानी देने के बाद वो जब पक जाता है तो उसको गोड़ाई करते हैं गोड़ाई करने के बाद उसको फिर उसमें थोड़ा हल्का खाद ओ दिया जाता है खादी देने के बाद फिर उसके भराई करते हैं भराई करने के बाद फिर पकता है तो फिर गोड़ाई होती है उसकी निर्वही होती है गोड़ाई गोड़ाई होने के बाद फिर ओ जब पक जाता है तो फिर तिबारा पानी देते हैं उसमें फिर उसको तैयार होती है जब तैयार होने के बाद उसको खोदाई करते हैं खोदाई करने के बाद फिर उसको काटकर के उसको बेचना शुरू करते हैं बाजार में ले जाकर के बेचते हैं